صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وقت کی اچھی منظمی کا اہم کردار ادا ہوتا ہے وقت کی انتہائی مدد کرنے والی صلاحیتوں کے ساتھ آپ اپنے دن کے کاموں کو منظمی سے منظور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کافی وقت صحتمند مشقتوں اور ورزش میں بھی دینے کا موقع ملے یہ آپ کی دماغی صفائی کو بڑھاتا ہے بلند خون کی رکاوٹ کو کم کرتا ہے اور جسمانی فٹنس کو بڑھاتا ہے اس طرح کی منظم زندگی کو قائل کرنے سے آپ کی طاقت توجہ اور عمومی زندگی کی معیار میں بہتری آ سکتی ہے